بھائی ڈرائیور صاحب ہمیں اپنی لوکیشن تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا ہاں ہاں اچھا جہاں ہم پھسے ہوئے ہیں اس کے جو آس پاس کا علاقہ ہے وہاں بھی تو ٹریفک لگا ہوا ہوگا اچھا تو تقریباً تقریباً کتنی دیر تک کا لگ جاتا ہے آپ کا تو روزانہ آنا جانا ہوگا یہاں ہاں جی جی جی جی اچھا دو تین گھنٹے روزانہ اس ٹائم لگتا ہی ہے اچھا تو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جس سے ہم آسانی سے پہنچ جائیں اچھا ہے تو لیکن وہ لمبا پڑے گا بہت یہ تو پرابلم ہو گئی یار جلدی جانا تھا کیونکہ گھر جا کے بہت سارے کام ہیں جو نمٹانے ہیں آج ہی نمٹانے تھے وہ اچھا اچھا تو اس کے علاوہ جو راستہ ہے اس کا کیا ٹائم ہیں کتنے وقت میں پہنچ جائیں گے ہم اپنے مقام تک اچھا ڈیڑھ گھنٹہ لگ جائے گا اور یہ جو راستہ جس راستے پہ ہم ہیں اس میں کتنا ٹائم لگ جائے گا اچھا اس میں آدھا پون گھنٹہ لگے گا اچھا اچھا تو پھر اب کس طرح کریں گے آپ کیا کریں گے اس کو جلدی پہنچنا تھا یار چلو پھر اسی راستے پہ کو لے کے چلو جیسا ہوگا دیکھی جائے گی ٹھیک ہے چلو دیکھتے ہیں